ہاں میں نے ایک ایسا ڈانس پرفامنس کیا ہے جس میں میں بہت انکمفرٹیبل تھی میرے اسکول میں ایک ڈانس پرفامنس ہوا تھا جس کے اسٹیپ بہت ہی ہیوی تھے میرے سے نہیں ہو پا رہے تھے تو میں اس میں بہت انکمفرٹیبل تھی میں ایک دم کمفرٹ زون میں نہیں تھی تو میں نے وہ ڈانس پرفامنس کیا تھا کافی اچھا بھی رہا تھا وہ اتنا خراب بھی نہیں رہا تھا ایزی تھے اسٹیپ ایزی نہیں ہو پا رہے تھے تو میں نے اسٹیپس جو ہم نے چیج کروائے پھر ٹیچر سے اور میں ہماری دوست بھی اس میں بالکل کمفرٹیبل نہیں تھی میری دوست نے بھی بولا کہ اسٹیپس چینج ہونے چاہیے تو جو ہیوی اسٹیپس تھے وہ ہم نے چینج کرا لیے تھے اس کے بعد جو جہاں پہ ہم پریکٹس کرتے تھے وہ جگہ بھی ایک دم کمفرٹیبل نہیں تھی ہمارے لیے کیونکہ ڈانس پریکٹس کے لیے ایک دم کھلا ہال چاہیے ہوتا ہے دانس پریکٹس ایسے نہیں ہوتی ہے اس لیے تو ہم اس میں کمفرٹیبل نہیں تھے اس ڈانس کم ڈانس میں اس پروگرام میں ہم کمفرٹیبل نہیں ہو پا رہے تھے